हैलो मैडम हाँ वाशिंग मशीन खरीदना था

बस वाशिंग मशीन लेना है अभी फ़िलहाल में क्या कीमत है उसका कौनसा कंपनी का है बताइए बताइए कित कीमत कितना है पचास हज़ार पचास हज़ार कीमत है कुछ कुछ कम कीजिए अब आप ही ना बोलिएगा आप दुकानदार है आप ही ना बोलिएगा कितना आप बोलिएगा फिर तो हम तब हम बोलेंगे हमको कितना में लेना है नहीं लेना है फिर ना बताएँगे कितना तक कितना तक करिएगा पाचीस हज़ार उतना में नहीं होगा

इतना में दूसरे जगह दूसरे जगह तो देते ही हैं दूसरे और फ्रिज कितने का फ्रिज भी है आपके पास फ्रिज चालीस हज़ार का कितना कितना तक देता है वह जैसे लाइट उट में जलने उलने का कुछ ऐसे कुछ नहीं है ना

गरांटी उरांटी सब होगा ना कितने साल का एक साल का उसमें कित उसमें कितना करिएगा कितना बताएगा सही से रेट बताइए लेने वाला लेना कितना में चाहेंगे